मुझे अपने लेखन के लिए विचार आते रहते हैं कि हरेक मौसम में हरेक तरह कि दुविधाएं आती रहती हैं ये प्राकृतिक के द्वारा जैसे ज़्यादा गर्मी हो गई तो लू लग जाती है आग लग जाती है और या ठंडी ज़्यादा ठंडी हुई उसमें भी ठंड के कारण लोगों को जो गरीब लोग हैं उसको कपड़ा की कमी हो जाती है जलावन नहीं मिलता है ये सब और बरसात के दिन में जिसको घर नहीं है वर्षा के कारण इधर उधर सोते रहते हैं भटकते रहते हैं बाढ़ आ जाते हैं ये सब प्रकृति की कारण ही होता है और समाज में समाज के सेवा करना चाहती हूँ और समाज में लोग आज भी ऊँच नीच की भावना से देखते हैं समाज में महिलाओं को आज भी उसी दृष्टि से देखा जाता था जैसे पहले देखा जाता था कि अगर कोई महिला घर से निकलती है काम करने के लिए चाहे कुछ और कहने के लिए तो उसको चरित्रहीन कहा जाता है समाज में मैं मैं इसे समाज से महिलाओं को अवगत कराना चाहती हूँ कि महिलाएं भी किसी से काम नहीं है वो भी पुरुषों की तरह काम कर सकते हैं कोई भी उसे चरित्रहीन दृष्टि से नहीं देख सकता है संस्कृति संस्कृति हमारी संस्कृति में दुर्गा पूजा आते हैं छठ पर्व आते हैं कालीपूजा आते है और होली आती है सरस्वती पूजा आते हैं ये सब हमारी संस्कृति में आते हैं और नाटक म्यूज़िक ये सब हमारी संस्कृति में आते हैं डांस ये सब हमारी संस्कृति में आते रहते हैं और सरकार सरकार हमारे लिए बहुत कुछ किये हैं बिजली की व्यवस्था शौचालय की व्यवस्था गैस सिलेंडर की व्यवस्था सड़क निर्माण ओवर ब्रिज की व्यवस्था बहुत से हमारे लिए भी सरकार बहुत से काम किये हैं उन उन सरकारों को मैं लाख लाख शुक्रिया करना चाहती हूँ जो हम सब लोगों के लिए ऐसा किये हैं और भावनाएं भावनाएं में तो हम रहते हैं कि लोगों हम लोग हमें क्या कहते हैं नहीं कहते हैं लेकिन अगर कोई लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि वो लोग मेरे लिए अच्छा है और भावनाएं में मैं बह जाती हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे मेरे पीठ पीछे क्या करेंगे ये हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है थोड़ा सा मीठी बोली बोल देते हैं हम सोचते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा है लेकिन आजकल भी लोग मतलबी होते जा रहे हैं